हमे तऽ नौकरी करै छियै लेकिन हमर गार्जियन सब छै कि खेतमे जे छै कि खेतीबाड़ी करै छै हमरो यहाँ मुख्य खेती धानके हुए छै मक्कइके हुए छै आ मखानाके हुए छै तऽ किछु किछु जे छै कि जइ से मतलब छै कि धानके टाइम अबै छै तऽ लोकके होइ छै तऽ ओकरामे हमे जाके मदद करि दै छियै या फिर लेबर काम करै छै तऽ ओकरा हम देखरेख करै छियै तऽ खेती से तऽ फायदा छेबै करलै कम पूँजीमे जे छै कि ई जे छै कि इन्वेस्टमेन्ट जादा अबै छै कम टका लगाबै छियै तऽ ओकरामे एकमुश्त टका जे छै वहए छै कि अपनो रहै छियै तऽ अपना जे छै सबकिछु भए जाइ छै हमरा खरीदै लै नहि पड़ै छै खेती से सबकिछु पूरा भए जाइ छै आओर जे छै कि आर्थिक जे छै कि सपोर्ट जे छै कि खेती से हमरा मिलै छै खेतीमे छै मतलब चारि पाँच बीघाके आस पास छै खेती करै छै